औ आङो अह खन्थाइ लिरदोंमोन मोनसे ख्लास ओइटआव थानाय समावनो दोंसे खन्थाइ लिरदोंमोन आं रावनिबो अनथोब महरै लिराखैमोन आङो मिथिंगाखौ लानानै लिरदोंमोन मिथिंगानि समायना महरखौ लानानै लिरदोंमोन बे खन्थाइयानो जादोंमोन खन्थाइआनो जादोंमोन मिथिंगानि समायना महर मिथिंगायाव थानाय दावसिन दावलाखौ लानानै दावसिन दावलानि दावसिन दावलाखौ लानानै लिरदोंमोन आङो बे बे मिथिंगायाव दावसिन दावलाफोरा उदांयै बोरै बिरलांनो बिर गोसोबायदि बिरनो हायो गोसोबायदि दावराव खालामनो हायो बिखौ लानानैनो आं बे खन्थाइखौ लिरदोंमोन आरो बे निजोम हारसिं थायोब्ला बे मिथिंगानि जायगायाव हारसिङैनो थानानै आङो बिसोरो दावसिन दावलानि गाबनाय आरो मोसौ बा बोरमाफोरनि म' म' बा है है हा हा गाबलाय फोरखौ खोनासंनानै मोजां मोनोमोन बिनि थाखायनो आं बे मिथिंगा खन्थाइखौ लिरदोंमोन आरो बे मिथिंगायाव थानानै आङो गावखौनो बिरात मोजां मोनो हारसिङैनो थानानै आं मिथिंगानि महरखौ नायनो मोजां मोनो बे मिथिंगाजों थाफानानै गोसोनि दुखुफोरखौबो बावगारो बेनि थाखाय आं मिथिंगाखौ बिरात मोजां मोनो बिनि थाखायनो आं बे मिथिंगा खन्थाइखौ लिरदोंमोन